हम सभ जे इहाँसँ हमर ग्राम हरियरपुर खेदी हम खादेपुर दाखलीमे हमर घर पड़ैए जाहिमे खेड़ीके अड़ोस पड़ोसमे गाँव मैसना फार्म है तैके बाद ओइठनासँ मधु टोल हैय खानपुर है डकारी है चकवाखर है हमरा घरसँ दक्खिन भोरेजड़ाम हइ सापुर हइ अनगार गाम हइ बछौली हइ सौसा हइ नथुद्वार हइ पटपड़ा हइ सिवेशिंगपुर हइ उ गण्डकके ओइपार जाहिमे बीचमे अनगार पुल हइ ये पुलके बाद अनगार अनगार घाट पड़ैए चौक हमसभ समान खरीदैके लिए कभी अनगार चलि गेली मार्केट कभी खानपुर चलि गेली घरसँ दक्षिण चारि किलोमीटर हइ रस्ता बढ़िआँ नहि हइ ओइ सभमे सभ टुटल फुटल रोड हइ कोनो बढ़िआँ रस्ता नहि हइ इहाँसँ तब हारिकऽ जे जाइ पड़ैए समस्तीपुर तऽ समस्तीपुरके लिए इहाँ सवारी प्राइवेट टेम्पू चलैए टेम्पू पकड़ि कऽ इहाँसँ चलि गेली अनगार घाट ओइ पार तऽ उहाँसँ पकड़िकऽ समस्तीपुर अनगारसँ समस्तीपुर पन्द्रह किलोमीटर हइ आओर जेना खानपुरसँ पड़ैए बीस किलोमीटर समस्तीपुर गोलम्बर उहाँ तकके हमे आर पहुँच गेली दबाइ उपचारी अस्पताल है उहाँ सदर अस्पताल उहाँ सरकारीमे गेली फेर उहाँसँ दबाइ सभ आयल लेली उहाँ हॉस्पिटलाइज भेली उहाँसँ फेर चलि अयली घर तऽ अइ अगल बगलमे जते मार्केट है हमरा सभके बियाह शादीमे श्राधमे जग उपनयनमे जतेक होइ छै से हमसभ यहीसँ अपन मार्केटिंग करै छी गाँव घरके मामिलामे दोकान सभ जे हइ से महँगा सौदा खरीदकऽ अऽ महँगामे हमरा सभके दै हइ ओइमे हमे अर सक्षम नहि होइ छी गाँवमे कोनो सरकारी दोकान नहि हइ तैमे हमरो सभके जे हइ सरकारी सुविधा मिलैत रहै तऽ ओइ अनुपातमे हमसभ चैलती तऽ सेहो हमरा सभके नहि मिलै हइ तऽ सरकार ओइके लिए कोनो व्यवस्था हमरा सभके लगै दैथि जे हमसभ जिवि आओर सुविधासँ खरीदी हर चीजके हमरा सभके सुविधा मिलैके चाही सरकार अइके लिए देखता हमरा सभके कोनो अइके लिए सुविधा नहि अइ इसकुलसँ प्राइवेट इसकुल अइठिना बगलमे जे हइ जेनाकि टेढ़ा मिल्कीमे प्राइवेट इसकुल कोचिंग हइ उहाँ धियापुता जे जाइ छै पढ़ै लए तऽ ओइमे कॉस्ट जे लगै छै दरमाहा तैमे हमसभ किसान आदमी सकै नहि छियै सरकारीके सुविधामे मास्टर जतेक हइ उ मास्टर सभ जे हइ से पढ़ाइ लिखाइ बढ़िआँ नहि करै हइ जाहिमे खादेपुर दाखलीमे भी एगो इसकुल हइ जाहिमे शिक्षक सभ जे छथिन बढ़िआँ नहि पढ़बै छथिन खेड़ियोमे महादेव स्थानमे इसकुल हइ ओहूुमे बढ़िआँ पढ़ाइ लिखाइ नहि होइ छै मैसनामे मिडिल इसकूल हइ ओइमे पढ़ाइ लिखाइ बढ़िआँ होइ छै भोरे जयराममे मिडिल इसकूल हइ जहाँ तक कि परीक्षा धियापुता देलक आओर ओइमे जाहिसँ परीक्षा पास कयलक तऽ अहु परीक्षामे जे से विद्यार्थी नोमिनले पास करै छै पढ़ाइ बढ़िआँ नहि होइ छै हमसभ प्राइवेटमे धियापुताके पढ़बै छियै ओइमे दरमाहा लगै छै ओइके लिए भी हमरा सरकारके कोनो ई नहि होइ छै जे हम हिनका सुविधा दियनि तऽ धियापुता लागि कऽ जे हइ से हमसभ बैठल रहै छियै धियापुताके घरोपर कोचिंग करबै छियै ओहूमे पैसा लगै छै तऽ सरकार ओइके लिए व्यवस्था लगा दैत तऽ सेहो नहि लगबै छथिन अगल बगलमे जे भी प्राइवेट इसकूल हइ जेना टेढ़ा भेलै अनगार भेलै बछौली भेलै सौसा भेलै सभमे कोचिंग खुलल छै आओर सभ कोचिंगमे जे हइ से चकवाखरमे जे हइ से ओहूमे कोचिंग चलै छै सभ प्राइभेट कोचिंग खोलने छथिन तऽ अइ सभमे जाहिसँ धियापुता गाड़ी घोड़ासँ अपन जाइ छै आदमी किसान तबकाके लोक ओइमे सकै नहि छै तऽ ओइसँ पढ़ाइ लिखाइ धियापुताके नहि भऽ रहलै हन बढ़िआँ